پرانے موبائل فونز اور موجودہ اسمارٹ فونز میں کئی اہم فرق ہے پرانے موبائل فونز اکثر چھوٹے بٹن والے اور کم پیچیدہ ہوتے تھے جب کہ موجودہ اسمارٹ فونز بڑے ٹچ اسکرین والے اور زیادہ فکشنس کے حامل ہے

پہلے کے موبائل فونز ٹو جی اور تھری جی نیٹ ورکس پر چلتے تھے جو سست تھے اور کم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے تھے موجودہ اسمارٹ فونس فور جی اور فائیو جی نیٹ ورکس پر چلتے ہیں جو بہت تیز اور قابلِ اعتماد ہیں پرانےفونس کے پروسیس اور اور میموری بہت محدود ہوتے تھے جب کہ موجودہ اسمارٹ فونس میں طاقتور پروسیس اور زیادہ ریم اور اسٹوریج ہوتی ہے پرانے موبائل فونز کے کیمرے کی کوالٹی کمزور ہوتی تھی جب کہ موجودہ اسمارٹ فونز میں اعلیٰ معیار کے کیمرے ہوتے ہیں جو ایچ ڈی اور فور کے ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں پہلے موبائل فونس میں جی پی آر ایس اور ای ڈی جی ای نیٹ ورک کنیکشن استعمال ہوتے تھے جو سست رفتار کے حامل تھے اب موجودہ اسمارٹ فونس فور جی اور فائیو جی نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں جو زیادہ تیز رفتار اور زیادہ قابلِ اعتماد ہیں فائیو جی نیٹ ورک خاص طور پر بہت تیز رفتار ڈیٹا ٹرانسفر فراہم کرتا ہے